बाइकिंग ई चीज छियै जे जतेक ओ गाड़ीकेँ साफ सुथरा कऽ सकै छी ततेक ओ यादगार रहै छै गाड़ीकेँ समय समयपर तेल मोबिल या अगैरा वगैरा जे किछु अपन समय समस्या समाधान भऽ रहल छै अनुभव की छै या एतेक खास की बात छै जे गाड़ीकेँ साफ सुथरा गाड़ीके ई छै जहिना अपन सफाइ कऽ कऽ रखियौ ओहिसँ बेसी गाड़ी सफाइ कऽ कऽ रखियौ जहाँ आगेवला देखयवला कहतै हँ गाड़ी साफ बहुत छै रङ्ग बिरङ्गके गाड़ीमे एंशन छै फेशन छै बाइकके सभसँ चॉइस छै जे साफ सुथरामे हमेशा रहै छै ठीक छै अपने जतेक साफ रहबै ओहिसँ बेसी गाड़ीकेँ साफ कऽ कऽ रखियौ मेंटेनेंस करियौ मोबील दऽ कऽ समय समयपर ओकर यू जे खोराकी होइ छै ओहियो यूज कयल जाइ छै समय समयपर ओकर विकल्प कयल जाइ छै ताहि दुआरे अनुभव जे छै से गाड़ी सभसँ यादगार चीज छै अपन टाइम टेबलपर ओकर समाधान कयल जाइ छै जेना अपन खोराकी बुझियौ तहिना ओकरो खोराकी बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके छै